गूड मोर्निंग हांव फ्लोसी उलयतां फ्लोसी फ्रोम कस्टमर केर फ्लिपकार्ट आं होय आसलोलें कित्या तुक मेळना राव एक मिनिट एक मिनीट राव आं चॅक कोत हांव कित जाल तें मॅडम तुगे पार्सल दिवाली वेकेशन आहलो नी सो तें एम्प्लॉइज नाय सो तें म्हाक दिसोता डिले जालां डिलीव्हर जातोलें थोड्या दिसांनी ना मॅडम ना मॅडम सोगळे एम्प्लॉइज वेकेशना गेलाय न्ही तेक लागोन ना ना मॅडम तेश कोन्नाका राव मेट्टो तुका दीस राव मॅडम ना मॅडम आमगे प्रोडक्ट बोर आहा बाजराकाय आनी डिस्कावंट तुक सोगल्या मेटा कुपन बिलां सो तुक लॅस रेटीन सोगलें मॅडम बाजरां वोसनाका राव थोडे दीस आयचे दिसा पावपाना बट हे व्हिका भितो पावतोलें मॅडम तुगे एपाचेर तुका ट्रॅक कोरपा मेळटोलें केदों मेट्ट तो प्रोडा डिलिव्हर केदों जातो तें मॅम मॅडम तुक कित म्हुटाय तो तुगे एपाचे तींग आसतोलें डिलिव्हरी ट्रॅकर मूं सो तुक सोगलें चोवपा मेळटोलें खूंय पावोल तो आनी केदों येतो तें सोगलें तुगे डिलीव्हरी मॅनागे पासून तुका नंबर मेळटलो तुक सोगलें कोरपा मेळटोलें सो लायक फोन मान विचारपा बी मेळटा मॅडम तूंय ऑर्डर केल न्ही ऑर्डर केल न्ही थिंगां आसतोलें ऑर्डर्स म्हूण आहा थिंग तें ऑप्शन येता तुगे फूल ट्रॅक कोरपा ना तुगे मेलाचे पासून तुक येतोलें हूंय पावल तें सोगलें